जीअं त असांजे हिंदुस्तान में टे मौसमु हलंदा आहिनि हिकु त बरसाति हिकु गर्मी ऐं हिकु थधि असां ई आहियूं हिंदुस्तान में जेके टिनी मौसमनि जो मजो वठी सघंदा आहियूं पर ईअं हेतिरो सुठो मज़ो हूंदो आहे हिते की हाड़े हेर पइजी वई आहे ईअं हिंदुस्तान में लेकिन ॿियनि शहरनि में ईअं नाहे ॿियनि शहरनि में जीअं कश्मीर में हमेशह ई थधि हूंदी आहे हमेशह ई बर्फ़ ई बर्फ़ हूंदी आहे ईअं हिते न हूंदो आहे ऐं ॾिसो राजस्थान में हमेशह ई गर्मी त कॾहिं बि मतिलबु बारिश तमामु घटि ई पवंदी आहे जहिड़ी ना बराबरि त उथे कोई अहिड़ो मज़ो उहे सभु न वठी सघन्दा आहिनि थधि ई थधि हमेशह थधु या हमेशह ई गर्मी हिते टई इंडिया में असांजे टई मौसमु था हलनि त असां हुनजो मज़ो बरसाति जो बरसाति में मज़ो वठन्दा आहियूं त अलॻि अलॻि मतलबु सोचे ऐं कडहिं असां ॿिऐ शहर इन्हनि मौसमनि में ॿाहिरि वेंदा आहियूं वापसि हुन बरसाति मां वरी ॿियनि शहरनि मां थधनि मां वरी हिते अची गर्मीअ में ईंदा आहियूं त तकलीफ़ थी पवंदी आहे त केतिरो न असां हिते पाण रही करे इंडिया में हेॾा ख़ुशि आहियूं टिनी मोसमुनि जो मज़ो ता वठऊं लेकिन कश्मीर में बि उहो पंहिंजो सुठो मज़ो वठी रहिया आहिनि थधि जो ऐं राजस्थान में पंहिंजो ई मज़ो आहे लेकिन इंडिया में अहिड़ो मज़ो आहे की टई मौसमु असां पाणु फेस करे सघंदा आहियूं फेस ॾाढो सुठो आहे मौसमु त ॾाढो सुठो मज़ो आहे